اپنے آن لائن بینکنگ اکاؤنٹ میں لاگ ان کریں اور چیک کریں کہ کیا پیمنٹ کٹ چکی ہے اگر اماؤنٹ کٹ چکی ہے تو اس کا ٹرانزیکشن آئی ڈی نوٹ کریں اگر اکاؤنٹ اگر اماؤنٹ کٹ نہیں ہوئی تو پیمنٹ شاید فیل ہو گئی ہے پھر بجلی بورڈ جیسے ڈبلیو اے ٹی ڈی اے یا کسی اور پاور کمپنی کو کال کریں اور ان سے کنفرم کریں کہ ان کو پیمنٹ ملی یا نہیں اگر اماؤنٹ کٹ گئی ہے لیکن بجلی بورڈ کو نہیں ملی تو بینک اور بجلی بورڈ دونوں کے ساتھ کمپلین فائل کریں